मिकी हैडफोन चाहिदे हे में हैडफोन लैने हे पैह्ले मेरे कश पैसे निहे फ्ही थोह्ड़े पैसे जोड़े कि के अज्जकल फोनै कन्नै बी हैडफोन नी थ्होंदे हैन सोचेआ हैडफोन लैने न दकानै गेई पैह्ले त्रै चार दकानै गेई इन्ने मैंह्गे हैडफोन दस्से फ्ही इक दकानै गेई आखदे कि ऐ बी सस्ते न होर कि ऐ बी शैल न कम्पनी दे न में आखेआ भैया लैने ते हून कम्पनी आह्लै गै न जेह्ड़े चली जान पैसे खर्चियै लैने फ्ही चीज चलै नी ते केह् करना उ'नें आखेआ कि बड़े शैल न बड़े शैल तुस लेई लैओ जेह्ड़े भैया आ'ऊं हैडफोन लेइयै गेई में खाल्ली दो त्रै दिन चलाए दो त्रै दिन ओह् बड़े शैल चले ते त्रिये चौथे दिन ओह् खराब होई गे उं'दे बिच्च अवाज नी आवै नेईं अवाज आवा उं'दे बिच्च खड़ खड़ होऐ अगर कुसै गी वीडियो काल करां तां उ'नें मेरी अवाज नी आवे मिकी उं'दी अवाज आवै उनें मेरी अवाज नी आवै ते फ्ही अऊं दिक्खेआ भाई में फोन लैते तां ही के कुदै वीडियो काल करनी होंदी बड़े सारे लोक होंदे उं'दे सामने इ'यां नेईं करनी होऐ गल्ल तां बंदा हैडफोन लाइयै फोनै गल्ल कम्म बी करी सकदा गल्ल बी करी सकदा हैडफोन निं चले चले में सोचेआ हा हैडफोन चलगे जियां कुतै किश गाने गुने सुनने होन कम्म करने दे मौकी बंदा हैडफोन उप्पर गाने लाए ते भजन लाए सवेरे शाम्मी कुदै ऐक्सरसाइज करनी योग योग करदे ते टाइम नेईं बा इ'यां ऐक्सरसाइज करनी कुदै सैर सुर करनी जियां तां इयां हैडफोन लाए दे होन गाने गुने सुनियै टाइम पास होई जंदा पर जेह्ड़े में हैडफोन लैते ओह् नी हंडे भैया दुए गै दिन खराब ओह् हून में तुसें बापस कराने डब्बा मेरे कश पेदा बिल मेरे कश पेदा भैया हून ओह् हैडफोन में केह् करने न ओह् चलदे गै नी हैन हैडफोन एह् नेह् हैडफोन केह् करने में इ'यां पैसे नास करुड़े ते नेईं हैडफोन चले केह् करना हून हैडफोन बड़े खराब निकले हून में बापस करने न ओह् मिकी नी चाहिदे हैनी हैडफोन बगैर हैडफोने ठीक ऐ आ'ऊं कदें पैह्ले मेरे कश ऐ हे निहे पैसे जोड़ियै हैडफोन लैते ओह् बी नी चले हून पैसे जोड़ियै हैडफोन लैते हे ओह् बी नी चले हून हैडफोन में ओह् बापस देने न ओह् हैडफोन चले नी पैसे मेरे नास होई गे सारे कल में औगी दकाने'र ते हैडफोन चेंज करने न में सारे मिकी आखदे कि हैडफोन कुत्थां लैते तोह् दो दिन बी नी चले हैडफोन इन्ने चलदे इन्ने चलदे कम्पनी दे लैते ते उप्परा कम्पनी आह्ले बी नी चले तेरे हैडफोन में आखेआ भाई ऐ हे ते कम्पनी आह्ले गै हे बा चले नी हैन दं'ऊ दिन गै न चला दे हैडफोना बी चाऽ चुक्की गेआ मेरा केह् करने नेह् हैडफोन चलन नी जेह्ड़े भैया हून में कल औना ते हैडफोन में एह् बापस करने ते बापस केह् तुस लेई लैओ ते हैडफोनै दे पैसे मिकी बापस देउड़ेओ मेरे जां मिकी कोई शैल कम्पनी दे हैडफोन देउड़ेओ